मैंने मेरी ज़िन्दगी में एक मेरी पसंदीदा फोटो है जो मैंने ली थी जो कि मेरी पसि पसंदीदा जगह हेमकुंड साहिब की फोटो है वहाँ पर मैंने एक फोटो को खींचा जिस फोटो में की पहाड़ वादियाँ बर्फ की चट्टानें ये सब दिखाई दे रहा था उस फोटो को मैंने इसीलिए लिया और वो मेरी पसंदीदा फोटो इसीलिए है क्योंकि मै पहली बार वहाँ गई थी घूमने के लिए इससे पहले मैं वहाँ कभी घूमने नहीं गई मैं पहली बार वहाँ पर गई और मेरा पहली बार का वहाँ पर जाना इतना अच्छा और इतना बढ़िया था कि मेरे मन को भा गई वो जगह मैने जिंदगी में पहली बार ऐसे बर्फीले पहाड़ और वादियाँ देखी जो मैंने कि आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी इसीलिए वह मेरी सबसे पसंदीदा फोटो हो गई